समय के साथ मेरा योग अभ्यास एक अच्छे दिशा में विकसित हुआ है क्योंकि पहले जहाँ मैं योग हमेशा यूट्यूब पर देखकर किया करती की करती थी क्यों क्योंकि मुझे योग के बारे में कुछ खासा अंदाजा नहीं था और मैं जानती भी नहीं थी मेरी इतनी जानकारी इसमें विकसित नहीं हुई थी लेकिन जैसे जैसे मैंने योग अभ्यास करना शुरू किया मेरी इसमें रुचि बढ़ती गई और मैं इससे संदर्भित जितने भी किताबें होती थी पुस्तकें मिलती थी या फिर कोई भी जानकारी अगर मुझे प्राप्त होती थी तो मैं उसके साथ योग अभ्यास करती थी